अॼु भारत जी वातावरणु ॾाढो असांजो गंभीर ऐं मुदो आहे आसपास ॾाढो किनु किचिरो आहे जंगलन में हा जंगलनि में ॾाढो ई कुतो कुता ॿिलियूं गाहियूं इहे सभु ॾाढो किन था करे वञनि त ईअं असांखे ॾाढो दूषित प्रभाव थो थिए ऐं मछरनि सां किनु किनु किचिरे सां मछर था पैदा थियनि जंहिंमां ॾाढियूं बीमारियूं थियूं पैदा थिए जीअं मलेरिया डेंगू इहे सभु असांखे ॾाढो दूषित थो करे असां डॉक्टरनि ॾिए वञी ॾाढा जाम पैसा ख़र्च था करे अचूं ऐं पहाड़नि पहाड़नि में जेकी किनी मिटी आहे उन उन फैलण सां बि असांखे ॾाढो दूषित प्रभाव थो थिए पर वरी बि मींहुं पवण सां मींहुं वरी बि मींहुं पवण सां थोरो सही लॻंदो आहे ऐं मींहुं पवण सां वरी फसल सुठी थींदी आहे न त सॼी असांजी फसल बि ख़राब थी थी वञे इन करे भा ऐं सरकार ने बि ॾाढा इन जा कदम खयां आहिनि पर माण्हू आहिनि हिन हिन खे नथा सम्झनि